जेका बि सेलीब्रेटी आहिनि जीअं खिलाड़ी थिया जीअं अभिनेता थिया नेता थिया त मीडिया इन्हनि जे सॼी हर हिकु हिकु हर्कत ते नज़र रखंदी आहे और उन खे उन में छापंदी आहे टीवियुनि में ॿुधाईंदी आहे त उन्हनि जी हर खाधो पीतो शौक़ु उन्हनि जो पहनावो सभु अन्हनि जो जेको आहे उन खे कवर कंदी आहे त इन लाइ उन जी प्राइवेसी ते असरु रह थींदो आहे और उन्हनि जी प्राइवेसी ओतिरी न थी पाईंदी आहे